उत्तर प्रदेश में व्यवसायिक गतिविधियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन से अनुकूल वातावरण बना हुआ है जिससे निवेशक काफ़ी हद तक प्रोत्साहित हो रहे हैं और दूर दराज़ से लोग निवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं उन्हें एक निष्पक्ष और वातावरण मिला है जिससे उनके अंदर ना कोई डर भय इस तरह की समस्या ना हो माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से इनके कार्य काल में उत्तर प्रदेश में बिजली रोड और काम करने के लिए समुचित वातावरण मुहैया कराया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है ओ डी ओ पी वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट जो कि हर ज़िले की एक पहचान जो ज़िले जिस चीज़ की उत्पत्ति में पहचान रखते हैं जैसे हमारा भदोही ज़िला क़ालीन के निर्माण में अपनी एक अलग पहचान रखता है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं वो हर एक ज़िले एक एक प्रोडक्ट की उत्पत्ति के लिए अपनी अलग पहचान रखते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक यू एक योगदान है ओ डी ओ पी वन डिस्ट्र्रिक वन प्रोडक्ट इस योजना से हमारे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों की जो भी व्यवसाय हैं उन से बढ़ावा मिला है और उस योगदान में वृद्धि हुई है नेता हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे और अच्छी नेता जो होते हैं हमारे समाज को सुरक्षित रखते हैं और उनके कार्यकाल से हमारे गाँव देश का विकास होता है और नेताओं को हम बहुत हद तक सही सुन के चुनते हैं प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें सुरकक्षित रखना चाहिए और उन्हें क़ानूनी मानक के अनुसार रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी के आगमन से औद्योगिक प्रेरणाऍं और बिजनेस को इस्टार्टअप ये मिला है काफ़ी हद तक युवा अपने स्वरोज़गार से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित हैं जिसके लिए हमें आर्थिक सहायता एम एस एम ई के द्वारा लोन दिया जा रहा है और इस लोन को लेने के लिए जो भी पात्रता होती है काफ़ी हद तक सरल है जिससे रोज़गार से जुड़ने के लिए युवा जो हैं काफ़ी प्रोत्साहित हैं और बैंकों को भी चाहिए कि इस रोज़गार को जोड़ने के लिए बैंकों को अपना पूरा योगदान देना चाहिए और युवाओं का भरपूर सहयोग करना चाहिए